ठीकु आहियो हा ठीकु आहियो हा हा हा हा हा जिते चओ मुंहिंजो बबू त पहिरों ई थो चए असांखे ॾह ॾींहं छुटी आहे किथे हलूं किथे हलूं हा हा हा किथे सबरबन में ई आहे अच्छा त उते छा छा आहे ॿियो कुझु झूला वूला आहिनि ॿारनि लाइ

हा हा हा हलो न जॾहिं चओ तव्हां हले उह हले पंजवीह हलो छवीह हलो पंजवीह तारीख़ बि सूमरु आहे त जेके ऑफिस वारा हूंदा उहे त ऑफिस वेंदा पोइ असां हली था सघूं चोवीह बि हली था सघूं हा हिन दफ़े असांखा चोवीह खां ई छुटियूं आहिनि त असां चोवीह खां एकटीह जे विच में कॾहिं बि था हली सघूं भले त जॾहिं जॾहिं तव्हां फ्री हुजो हुन टाइम ते ॿुधायो त मां त घर में ई आहियां हा मां ठाहे सघूं न कोकी पचाईंदासीं कुझु जेको चओ पराठा वराठा ठाहे ईंदा जेको खणी बि सघूं हा हा हा हा हा त पोइ मां पंहिंजी सस खे बि गॾु वठी ईंदमि छोकिरी सॼो ॾींहुं घरु वेही हूअं ई छा कंदी त पोइ मां गॾु अॻोपो पंहिंजी सस खे बि गॾु वठी ईंदमि हा उते ॿा हूंदा ॿाहिरि खुले खुले एरिया में थोरो वेहंदा ससु मुंहिंजी ॿारनि खे संभाले वठंदी असां घुमी वठंदा जी जी हा हा हा हा हा हा हा हा जी हा हा हा जीअं थियो तव्हां मूंखे टाइम ॿुधाइजो जीअं थियो ऐं ज जॾहिं तारीख़ ॿुधायो टाइम ॿुधायो पोइ हुन तारीख़ ते असां निकिरूं था घुमणु हा हा हले हले थोरो छांव में घुमी ईंदा असां आराम सां ॿार शाम जो चङी तरह खेडंदा बि सभु ऐं हो चिड़चिड़ कंदा उस में शाम जो छांव में सुठी तरह घुमी बि वठंदा खेॾी बि वठंदा जी जी जी हा हा हा सनेक्स खणंदा न ॿारनि लाइ ॿार खे त अॼुकल्ह ॿाहिरां ई थो खपे सनेक्स वठंदा न त उतां ई खणी वठी छॾंदा ॿार ऊअं ई वठंदा ई ॿाहिरों हा हा हा हा जी हा हा हा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ॿुधायो पोइ मूंखे जीअं तव्हांजो टाईम ठहे उते तारीख़ जेके फिक्स थे मूंखे फोन कयो पोइ असां ठीकु आहे हलूं था ठीकु आहे